ہیلو زوم کار سے بات کر رہے ہیں جی میرا نام طاہر ہے مجھ کو آپ سے کچھ معلومات چاہیے تھی سیلف ڈرائیو زوم کے بارے میں جی میرے دوستوں کے ساتھ آنے والے اتوار کو میں ساپوت آرا ہل اسٹیشن جانے کا پروگرام بنا رہا ہوں ہمیں دو دن کے لیے اس کی بکنگ کرنی ہے اتوار اور پیر کے لیے تو آپ یہ بتائیں کہ فی کلو میٹر کے کیا چارجز ہیں کار کے ٹھیک ہے چلے گا آپ ہماری بکنگ کنفرم کر دیں میں کچھ وقت بعد آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کروں گا اور مزید معلومات طلب کروں گا جی شکریہ